जीअं त असां जे रंधणे में अलॻि अलॻि शयूं ठाहिण लाइ अलॻि अलॻि बासण हूंदा आहिनि जीअं त कूकरु तई सिपरी खुरपी उखरी मुहिड़ी मंदीहणो थालियूं कटोरियूं चमचा इहे सभु असां पंहिंजे रंधणे में रखंदा आहियूं कूकरु असां खे भाॼी ठाहिण में कमु इंदो आहे सिपरीअ में भाॼी सीम ते रखी करे सुठे नमूने भुञी भुञी करे जाम स्वादिष्ट भाॼी ठाही वेंदी आहे तईअ में जॾहिं बि काई तरियल भाॼी हुजे पकोड़ा पूरियूं इहे ठाहिणा हुजनि त असां तईअ जो उपयोगु कंदा आहियूं मसालो उखरी मुहिड़ीअ में कुटींदा आहियूं हथ सां कुटयलु उखरी मुहिड़ीअ जो मसालो ॾाढो स्वादिष्ट विहंदो आहे ऐं हुन सां भाॼियूं बि जाम स्वादिष्ट ठइ ठहंदीयूं आहिनि उन खां असां खे मंदीहणो ॾही विलोड़ण लाइ लस्सी ठाहिण में कमु ईंदो आहे थालियुनि में रोटी विझी करे कटोरियुनि में भाॼियूं विझी चमचनि सां खादियूं वेंदियूं आहिनि